ہمارے علاقے میں لوگ تاریخی مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں جیسے چار مینار چومیلہ پیلس سالار جنگ میوزیم ان میں سب تاریخی چیزیں موجود ہیں وغیرہ